हेलौ नों जिग्रो दा नोंनाव गय फुलिया दङ दा आं गय फुलि गायनो नागिरदोंहाय बिघा थाम सोनि बुरजा नांगौमोन मा दाम ए सलिस थाखानि हरा दालाव बुरजा बुरजा लानाय हिसाबै आंनो थिनस' दालसो नांगौ हरदो औ

हरदो दे बुरजा लांसैना आङो दस थाखाखौ गारदो दाहाय लायनसै दाहाय औ बुरजा दंना फिफाङा फुलिया आंनो बुरजा नांगौ बिघा थामसोनि गायनाय गुवारखा जायगाया बुरजा लानाय हिसाबखायनोथ' नोंनाव दामखौ खमायदां इसे लायनोसै आं जावखुनानै गायफैसै बुरजा नांखागौ गयआ

औ गोरों गोजाखा गायग्रा गोजाखा गायनो गोरों गोजाखा हाखर जावनो गोरों गोजाखा जावखुनोबो गोरोंखा आं जानला मोनलाखौ लाखायाखै गायग्राखौ आंबो गायफागोन आंबो गायनो रोंखायो आंबो गायनायाव थाफागोन गयआ हले बुरजा नांगौ दाहाय लायसै दे होमबालाय दोनदो दे